हलो कौन बोल रहे हो अच्छा टेलर बोल रहे हो क्या वो क्या है हमको एक सूट सिलवाना है तो कब आएं बताओ अच्छा वो कितने दिन में सिल के दे दोगे अरे हमें क्या है अभी अर्जेन्ट चाहिए इसलिए दो तीन दिन के अंदर ही लेना है तो फिर भी कोशिश तो करना वो वो क्या हमको कहीं बाहर जाना है इस लिए अरजेन्टली सिलवाना है और कितने पैसे लेते हो सिलाई के साढ़े तीन सौ लेते हो क्या चलो ठीक है वो तो लेते ही वो तो ठीक है पर लेकिन सिलाई क्या है टाइम से सूट दे देना सिल के और फिटिंग वगैरह आप लोग सही बैठा देते हो ना सूट की मतलब फिटिंग तो सही बैठा देते हो ना आप अच्छा अच्छा ठीक है आज चलो ठीक है चलो आयेंगे तो हमारे क्या सिल देना वो तो क्या वहाँ आपके यहाँ आयेंगे यहाँ आके देखेंगे अगर देखेंगे अगर कोई डिजाइन पसंद आएगा तो डिजाइन वाला सिल्वा लेंगे नहीं तो सादा सिलवा लेंगे अभी तो कोई फंक्सन नहीं वो तो क्या वहीं आके ही देख लेंगे फिर डिजाइन अच्छी लगी तो डिजाइन वाला सिलवा लेंगे तो हमको तो क्या दो तीन दिन के अंदर ही चाहिए हाँ हम देख लेना आप बात बात ये है कहीं जाना है कोई प्रोग्राम में तो इसलिए दो तीन दिन के अंदर ही चाहिए सूट और सूट के आलावा कोई और और भी सिलते हैं क्या ब्लाउज़ वगैरह अच्छा तो फिर मिल मिला मिला मिलान की सिलाई कितनी लेते हो सौ रुपय ले रहे हो क्या तो मैं बढ़िया से तो ब्लाउज़ भी ले आई मेरे तो ब्लाउज़ भी सिल देना ठीक है ठीक है हाँ हाँ और और डिजाइन वाले ब्लाउज़न भी अच्छा डेढ़ सौ लेते हैं क्या अच्छा अच्छा चलो बढ़िया है लाओ भाई देखेंगे डिजाइन वगैरह तो तो देख के ही पता चलेगा भाई साहब ठीक है आ रही हूँ अच्छा अच्छा हाँ तो आप कहाँ जाएंगे हम लोग हम भी पास में पास के ही है हिंडोन के पास में ही रहते है ठीक है कल नहीं कल नहीं आएँगे कल नहीं क्या है हमको दो तीन दिन बाद कहीं बाहर जाना है तो अभी अरजेन्ट सिलाई करवाना है ठीक